हाँ हाँ बात कर रहे हैं ना सर बताइये जी बताइये हाँ कर देंगे सर बिल्कुल सर मैं घर आ कर आपका कर दूंगा सर आप एड्रैस बता दीज़िये सर उसका चार्ज़ तो वो ही रिपेयर का लगता है डेढ़ सौ रुपये और घर पर आने का सौ रुपये ऊपर से इन्क्लूड हो जाता है उसमें तो कुल मिल के वो ढाई सौ रुपये का चार्ज हो जाएगा आपका कम तो सर अभी तो होम डिलीवरी करना पड़ता है सर उस कारण से चेंज करना उसमें लग जाता है आने जाने का तो खर्चा लग जाता है ना सर सर आपको आप एड्रैस व्हाट्सेप कर दीजिये आप कर फोन पे बता दीजिये या फोन ही पर बता दीजिये आप समझ में आ जाएगा सर ठीक जी जी सर वो आपकी गैस सिलेंडर में कौन सी खराब है मैं गैस में प्रॉबलम आ रही है कि चूल्हे में प्रॉबलम आ रही है सिलेंडर में कहाँ से लीक कर रहा है वो वाल्व में से वो रबड़ लगी रहती है गैस के ऊपर नहीं अंदर तो उसमें आपने पानी डाल के देखा था सर क्या अच्छा तो अभी के अभी ये फ्यूज कर रहे हैं आप उसको लगा वे चला रहे हैं मतलब चूल्हे में जेनेरली गैस चल रही है इस वक्त सर आप पहले एड्रैस बता देते थोड़ा तो क्लियर नहीं हुआ था सर जी जी आते हैं धन्यवाद